मां राजस्थान जे अजमेर खेत्र जी रहंदड़ आहियां जिते पवित्र सरोवर पुष्कर आहे जंहिंखे स्वयं भॻवानु ब्रह्मा ठाहियो आहे भॻवानु ब्रह्मा जो हिकु मात्र मंदिर अजमेर जे पुष्कर में बि पुष्कर में ई आहे तव्हां किथे घणे ई तीर्थ करे अचो पर जेसिताणी तव्हां पुष्कर में नथा अचो पुष्कर सरोवर में सनानु नथा कयो तेसिताणी तव्हांजे सनानु जो तेसिताणी तव्हांजे कंहिं बि तीर्थ जो को महत्व न आहे तव्हांखे सभु तीर्थ करण खां पोइ पुष्कर अचण ॾाढो ज़रूरी थींदो आहे ऐं जीअं त घणी बहादुर आहे जौन हिते राज कयो आहे पृथ्वी राज चौहान जहिड़े महान राजा अॼु पृथ्वी राज चौहान जेहि महान राजा अजमेर जो ही हो ऐं राजस्थान त आहे विरन जी नगरी चाहे महाराणा प्रताप हुजे चाहे कहिड़ो बि महान राजा हुजे महान राजा हुजे अजमेर जे राज में चौहाननि जो राजपुतनि जो सिंधियुनि जो घणेई राज काज कयो आहे ऐं मुंहिंजे विरन जी नगरी अजमेर ऐं राजस्थान आहे